भारतांत खूब तरेचे जेवणाक पसंती आसा वेग वेगळ्या राज्यांत वेग वेगळें जेवण तयार करता मिसळ पांव मखेकी रोठी सरसों दा साल साग दाल ढोकला रोगन जोश अप्पम इडली डोसा सांबार दाल बाटी चूरमा मोमोज छना पोडा टुंडे के कबाब पनीर टिक्का कांय फामाद पदार्थ म्हटल्यार बिर्याणी शोर्मा चिकन काफ्रिएल पनीर टिक्का पनीर फ्राय चिकन फ्राय दिसपट्ट्या जिणेंत वापरतात ते मसाले म्हटल्यार हळद जिऱ्यांचो पिठो कोथमिरीचो पिठो मिरसांगेचो पिठो हींग जायफळ लौंग इलायची गरम मसाला रेंशाद मसाला आनी खूब तरेचे मसाले वापरतात